जय झूलेलाल ॿुधायो दादी हा जेके वीक ॿार हुजनि हुन जो हुन ई लिस्ट ठाहे करे ॾियो जीअं असां हुननि जे माउ पीउ सां मीटींग रखी करे हुननि खे ॿुधायूं भई हुननि जा ॿार पढ़ाई नथा करणु ऐं हुननि जे लाइ क्लासिस कंडक्ट करणा पवंदा

अच्छा

हा त हुननि जी बि लिस्ट अलॻि सां ठाहियो छाकाणि त हुननि जा नंबर बि खपंदा हुननि खे असां वॉट्सप ते मैसिज मोकिलिंदासीं की तव्हांजा तव्हांजा ॿार जाम शैतानी था कनि ऐं ॿियनि खे बि पढ़णु नथा ॾियनि त हुननि सां बि हिकड़ी अलॻि सां मीटिंग रखणी पवंदी ऐं जेके वीक ॿार आहिनि उननि जे लाइ मां सोचो आहे कि हुननि जे लाइ अलॻि क्लासिस रखणा पवंदा असांखे जीअं त विच में पीटी जो क्लास आहे या हुननि खे देर तांई वेहारे करे असां हुननि जे लाइ अलॻि क्लास रखी हुननि जी पढ़ाई सां वधाईंदासीं हुननि जा एक्स्ट्रा क्लास खणंदासीं त उहो ॿियो कुझु

हा हा हा त छोजो हाणे वरी मथे महीने पेपर थींदा त हुननि सां हुननि खे हुन हिसाब सां हुननि खे पढ़ाई एक्स्ट्रा क्ला एक्सट्रा क्लास ॾेई करे पढ़ाई कराइणी पवंदी जीअं हुननि जूं मार्कूं सुठियूं अचनि छाकाणि त असांजे स्कूल जो रैप्युटेशन जो सुवालु आहे असांजी हर दफ़े फुल सॼी रिज़ल्ट ईंदी आहे हा रिज़ल्ट सॼी ईंदी आहे हिन जे करे हिन दफ़े ख़राबु रिज़ल्ट न अचे ऐं घटि न अचे रिज़ल्ट हिनजे करे हुननि जो एक्स्ट्रा क्लास ज़रूरी आ्हे

हा हले ठीकु आहे हले ठीकु आहे न मां जेके बि टीचर्स आहिनि हुननि खे चवां थो एक्स्ट्रा हुननि जा अलॻि सां ॿिया पेपर त्यारु करण जीअं हुननि सां हफ़्ते हफ़्ते टैस्ट वठी करे हुननि जी पढ़ाई सुधारणी पवंदी ऐं हुननि खां हफ़्ते टैस्ट वठी करे जीअं हुननि जी रिज़ल्ट सुठी अचे त हा हले हले ठीकु आहे ठीकु आहे त हुननि जी लिस्ट मोकिले छॾियो मां तव्हांखे पीउन खे मोकिलियां थो तव्हां वटि हुन जे हथ लिस्ट मोकिलियो त मां बाक़ी ॾिसां थो कीअं करिणो आहे हुननि जो अॻियां ॿई लिस्ट मोकिले छॾियो जेके शैतानी त कनि ॿार हुननि जी बि ऐं जेके वीक हुननि जी बि ठीकु आहे न बाक़ी हिननि जो अगरि देर तांई बि वेहारींदासीं न त असां हुननि जे लाइ अलॻि सां बस अरेंज करे ॾींदासीं जीअं उहे घर में चङी तर पहुचण हुननि खे काई तकलीफ़ न अचे ठीकु आहे जय झूलेलाल